हाँ मैं टेलर बोल रही हूँ अच्छा आप कल आ जाना आठ सात दिन लगेंगे क्योंकि अब बीजी है इस टाइम बहुत सारे कपड़े पड़े हैं मेरे पास में तो मेम दो तीन दिन के अंदर तो नहीं हो पाएगा अच्छा अच्छा साढ़े तीन सौ रुपए हाँ सूट तो बढ़िया सिलती हूँ हाँ और हम आप डिजाइनर सिलवाओगी या सादा

ठीक है तो दो तीन दिन में तो नहीं हो पायेगा मेम ठीक है तो बढ़िया आप आ जाना अभी हाँ देख लेंगे आ जाना अच्छा बढ़िया तो आप आ जाना और डाल जाना सूट को देख लेंगे हाँ ब्लाउज भी सिलते हैं सूट सलवार सिलते हैं ब्लाउज सौ रुपए चल रहा ठीक है आ जाना आप कोशिश करेंगे सिलने की सिल देंगे पहले आपके निकाल देंगे डिजाइन की ब्लाउज की डेढ़ सौ चल रही है और सादा ब्लाउज की सौ चल रही है हाँ हाँ हाँ देख लेना आ जाना आप मेरी दुकान में यहाँ हिंडोन मोहन नगर में ही मेरी दुकान है हाँ ठीक है आ जाना जब आपको टाइम मिले तब आ जाना ठीक है सिल देंगे आप आ जाना